हलो हा केर थो ॻाल्हाए हा जय झूलेलाल जाम ॾींहं खां जाम ॾींहंनि खां पोइ यादि कयो था आहियो किथे अचो नथा दुकान ते एॾो अर्जेंट में तव्हांखे कीअं ॾियां तव्हां पहिरियों अचो आहे न ॿिए कंहिंजे दुकान ते वञो था छा अॼुकल्ह जाम ॾींहं हा ॿुधायो न पैटर्न तव्हांखे सिम्पल खपे त पोइ ॾिसो हाणे पैटर्न वारो खपे सुठो बि खपे त हुन लाइ टाइम त तव्हांखे मूंखे ॾियणो ई पवंदो न पोइ अगरि मां जीअं तीअं जीअं तीअं ठाहींदमि त पोइ कीअं ठहंदी तव्हां मुंहिंजा पर्मेनन्ट कस्टमर आहियो त तव्हांखे मूंखे शइ बि थोरी उहे ॾियणी पवंदी मुंहिंजो नालो आहे शइ जे करे पोइ मां घाई घाई में तव्हांखे कीअं बि ठाहे ॾियां त उहो मूंखे बि वणंदो न तव्हां मूंखे टाइम त ॾींदा तॾहिं त टाइम ते ॾियणो पवंदो न तव्हांखे मूंखे घाई घाई में मां तव्हांखे कीअं सिॿे ॾियां एॾो फास्ट में फिनिशिंग बि त खपे न फिनिशिंग में थोरो टाइम त लॻंदो आहे न न पैसनि जी ॻाल्हि नाहे तव्हां कस्टमर आयो कस्टमर सां पैसनि जी ॻाल्हि नाहे पर नाले जी बि शइ था कयो कारीगरनि खे बि टाइम हुअणु खपे हाणे ॾिसो सीज़न जो टाइम आहे जीअं सभु कारीगर बिज़ी आहिनि ऐं जो बि आहिनि सभिनीनि जो टाइम ॾिनल आहे सभिनी जो बिल ते टाइम ॾिनल आहे भई हिन डेट ते सभु बिज़ी आहिनि तव्हां ॿुधायो न एॾो अर्जेंट में मां कीअं कढे ॾियां टाइम मूंखे कारीगरनि खां पुछणो पवंदो पहिरों कीअं आहे छा आहे अगरि उनमें कोई कारीगर अगरि करे थो ॾे कट करण वारो ॾिसो कटिंग मां कयां थी कमु त कारीगर ई कनि था न उन्हनि खां मूंखे पुछणो पवंदो भई हे करे करे ॾे थो करे त मां थो सुभाणे ताईं मूंखे टाइम ॾियो तव्हां सुभाणे मूंखे फोन कयो या दुकान ते अचो तव्हां सुभाणे हा मां ट्राइ पूरो कंदमि मां कमिटमेंट नथी कयां मां ट्राइ पूरो कंदमि मां सुभाणे वञी करे कारीगरनि सां वञी ॻाल्हायां थी अगरि कोई कारीगर आहे फ्री त करे थो ॾे त मां ज़रूरु करे ॾींदमि हा त जो बि तव्हांखे हुजे उहो पंहिंजे हिसाब सां कारीगर सां उनजी ख़ुशीअ सां ॾेई छॾिजो एक्स्ट्रा ओके ओके हा थैंक्यू जय झूलेलाल